हमरा विचारसँ अभी दुनिआमे मैथिली भाषाके लिए बहुत प्रकारके चुनौती छै कियाकि देखल जाइ छै जे आदमी पहिलेसँ कमबैके बाद कमबैलए बाहर गेल आओर ओतऽ रहै बसैलए गेल तऽ ओ अपन बेटा बेटीके ओतऽ हिन्दी या अङ्गरेजी सिखबैलए गेल मैथिली भाषाके छोड़ि देलक ओ जँ आबैए तऽ वएह बच्चा हिन्दीमे बात करैए ओ मिथिल मैथिली भाषा बुझिते नहि अइ एहन कठि कठिन समस्याके समाधान करै पड़ैए लेकिन हँ भाषा मैथिली बहुत नीक भाषा अइ एहिमे मधुर छै सुनैमे अहाँके बहुत नीक लागत ईसब बात छै आओर हमर भाषा बहुत बढ़िआँ छल हँ भाषा मैथिली भाषाके आठमा सूचीमे मानल जाइ छै आइ भनहि यू पी एस सी केलिए मैथिली भाषा निकालि देल गेलैए लेकिन हँ भाषा बहुत बढ़िआँ भाषा छल एहि खातिर हमसब केओ बच्चा हिन्दीमे बात केलक हमसब कोशिश केलहुँ जे अपन भाइ रहल भातिज रहल केओ रहै ओकरा मैथिली भाषामे सिखेलहुँ आ लोकके कहलहुँ जे अपन बेटा या बेटीके मैथिलिए बाजब सिखाउ ईसब समस्या छलै